दौड़ या जॉगिंग आदि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमारे शरीर को सहयोग देती है स्वस्थ रहने में और निजी जीवन के छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है कि हम अपने शरीर पर ध्यान दे सकें तो हमें रोज़ाना कुछ समय निकाल कल अपने शरीर के लिए छोटे मोटे एक्सरसाइज दौड़ जॉगिंग करनी चाहिए जिस से हमारे शरीर और हमें बहुत ही हेल्दी फ़ील हो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने कामों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं छोटी मोटी एक्सरसाइज़ें कर सकते हैं दौड़ सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं टहल सकते हैं ये सब आच्छी चीज़ें करने से हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने में सहयोग मिलता है